हैलो जी नमस्ते

हां हां जी दिक्खो इ'यां ते इक्क दिन च बी होई जंदी बा मेरे कश हून टैम घट्ट ऐ ते तुस द'ऊं दिन लग्गी जाने की के में ते फ्ही शामीं बौह्नी होनी उत्थै जम्मू ते उत्थै औना पौना तुसें कराने ई शामीं गै औनी ते दो दिन लग्गी जाने खर्चा इ'यां दिक्खो आई जाह्गा कोई त्रै ज्हार रपेआ इक्क दिन दा में छे ज्हार रपेआ पूरा होना हां ते जे शैल कराने ओह् शैल कराने रूट कनाल कन्नै इक अस ओह् बी लाने होने ते जेह्दे पर केह् केह् होंदा जे दबारा नेईं निकलदे ते ओह् कराने होंदे दो ज्हार रपेआ होर लग्गी जाना थुआढ़ा हां ते तुस कदूं आह्गियां मिगी सनाई ओड़ो ते फ्ही असें केह् करना पैह्लें बुकिंग करानी पौंदी नि इ'यां बड़े होर बी बत्हेरे न लोक आने आह्ले तुस सनाई ओड़ेओ कुस दिन औना तुसें अच्छा कल्ल परसों तोड़ी ठीक ऐ तुस इक कम्म करेओ कल आयो कोई साढ़े चार बजे दे बाद ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ फ्ही तां